गेलेनाया जोंनि देहाखौ जोबोर गोख्रैयैनो बिहोमा होयो होन्नानै आं सानो मानो होनोब्ला जों गेलेनायजों जोंनि देहा आरो जोंनि जा लोमजानाय साजानाय बेफोरनो जानो गोब्राब जायो लोमजानाय लोमजानायजों आरो लोगोसेनो बे गेलेनाय गेलेनायजों देहाया जोबोर स्ट्रं आरो गावनि गोग्गो देहाया गोग्गो जायो जोंनि बे देहाखौ गाज्रि लामाथिं थांनायावबो बे गेलेनाया जोंखौ हेफाजाब होयो मानो होनोब्ला दानि जुगाव जोंनि जा सेंग्रा एबा लाइमोनफोरा ओरैनो थालाबायो ओरैनो थानानै गोबां गाज्रि हुदा जौ जुवा लोंनाय बायदिसिना बेफोर थासारियाव थांनो थाखाय थियारि जायो आरो बेफोरखौ थांजायो थाङा थांजायै बादिहाय जोंनि जा गेलेनाय बे गेलेनायखौ लाखियोब्ला जोंनि लाइमोन एबा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गेलेनायजों मुखुब जानानै बे गाज्रि लामाथिं एबा थाङा बेनिफ्रायबो जोंनि जा गेलेनाय बे देहाखौ गेलेनायजों बिब्दिनो बै गाज्रि जानायनिफ्राय बारगयो आरो लोगोसेनो बे गेलेनायफ्राव बिहोम ब्याम एबा गावनि एकसारसाइस खालामनायजों जोंनि देहाया जेब्लाबो स्ट्रं एबा गोरा जानानै थायो आरो बेफोरबादिनो जोंनि गेलेनाय आरो जा ब्याम खालामनाय बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय जोबोर जोबोर मोजां जायो आरो बेफोरनि फिथायफोरा जोंनि जा इयुन इयुनफोराव लोमजानाय साजानाय बायदि बेमार आजारफोरनिफ्रायबो एसेबाबो रैखाथि मोनो आं सानो आरो बेफोरबादिनो जोंनि देहायाव जा लोमजानायफोर बेफोरखौ गैया जायो गेलेनाय देहाखौ आंनि देहा गेलेनायजों आं बेखौनो मोनदांथि मोनो दि आङो आंनि गेलेनायाव जोबोरैनो आंनि देहाखौ राफोद बेफोरबादिनो आं फुटबल गेलेनो मोजां मोनो बेबादि फुटबल गेलेनानै आं आंनि देहाखौ जोबोरैनो स्ट्रं आरो गावनि देहाखौ गोग्गो खालामनानै लाखिनो थाखाय आं आंनि खेलाखौ गेलेयो आरो बे खेला गेलेनायजों आंनि जा

आंनि गेलेनाय बे गेलेनायजों आंनि जा थानाय देहानि जा थासारि बेफोर थासारिया जोबोरैनो स्ट्रङै थानायखौ आं मोनदों आरो आंनि बे गेलेनायजोंनो आंनि जा देहानि बेफोर देहानि जा बेमारफोर बेफोरबो गैया जानो हमो बेफोरबादिनो आंनि गेलेनायखौ आङो जोबोर मोजां मोनो देहानि थाखाय आरो गावनि जा